हमर विचार से भविष्य मे मैथिली भाषाक प्रचार प्रसार संरक्षण लेल हमरा सबके मैथिली के अधिक से अधिक उपयोग करबाक चाही हमसब देखै छियै कि बेसीतर हमसब हिन्दी इंगलिश मराठी गुजराती सबके उपयोग करै छियै लेकिन मैथिली के बहुत कम यूज उपयोग करैत छी मैथिली हमर मातृभाषा अछि आओर ओकर हमरा जते सऽ जते उपयोग करी ओते हमरा सब लग बेहतर होयत मैथिली के प्रचार प्रसार लेल हम अपने देश तक नहि सीमित रहिके आओरो देश मे मैथिली के विषय के रूप मे अगर प्रचार प्रसार करी मैथिली विषय अगर रखबाक छात्र सबसे तऽ भऽ सकैया मैथिली के प्रचार प्रसार आओर बढए मैथिली के हम बोलचाल मे जेना यूज उपयोग करै छी तहिना आओरो किछु मे हम उपयोग करी एकरा अतबे तक सीमित नहि राखि के अकरा पूरा दुनिआ तक सीमित करी